न'वाव जोङो कारेन्ट बाहायो कारेन्ट जों जोङो दै मेचिन ग्रेन्डार फिल्टार आरो जोङो मबाइल चार्ज होनाय जायो मबाइल चार्ज होनानै जोङो मबाइल खौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायो कारेन्ट खौ जोङो मोजां मोनो जोङो कारेन्ट खौ मोजां मोननानै जोङो कारेन्ट खौ लानाय जायो न'खराव बाहायनाय जायो जोङो बिल कारेन्ट बिल हरनायावसो खस्थ' मोनो थेवब्लाबो जोंनि मोजां खामानियाव बाहायनायखौ जोङो मोजां मोनदों गोदो गोदाय बेफोरबायदि जिनिसा गैयामोन जोङो गैयि समाव जोङो बहुथ खस्थ' मोनबोदों दा जोङो बेफोरबायदि कारेन्ट थानानै जोङो मोजां मोन्दों जोङो मोजां खामानियाव बाहायनो हादों बिल हरनांदोंब्लाबो जों दा कारेन्ट खौ बाहायो